میں صرف معلومات فراہم کر سکتا ہوں جو میرے دستیاب کے علم کے مطابق ہیں آبی ذخائر دریا جھیل ندی وغیرہ کی دیکھ بھال کا اہم حصہ ہے اور ان کے محیط کو اچھی طرح سے تنظیم کرنا اہم ہے تاکہ ان کی پیداوار اور پرورش کے لیے مناسب ماحول فراہم کیا جا سکے سیاحوں کو بھی آبی ذخائر کے من حسین مناظر کا لطف اٹھانے دینا چاہیے کشتی رانی اور ماہی گیری ایک مشہور سیاحتی مصدر ہوتی ہیں اور اس سیاحت کو ترویج دینے کے لیے موجود آبی ذخائر کا صحیح منظر نامہ بنایا جا سکتا ہے خشک سالی یا سیلاب کا سامنا آبی ذخائر کے لیے بھی ایک چیلنج ہوتا ہے اور اس کی حفاظت مدیریت کا اہم کام ہوتا ہے تاکہ نقصان کم سے کم ہو آبی ذخیرے کی دیکھ بھال کے لیے مخصوص ایجنسیوں اور حکومتی اداروں کا کردار ہوتا ہے جو اس کی محیط کی نگرانی کرتے ہیں میں امید کرتا ہوں میرے علاقے کے آبی ذخائر کی دیکھ بھال اور ان کے ساتھ واقع مسائل کا حال موجود ہوتا ہے اور لوگ ان کا سامنا کامیابی کے ساتھ کر رہے ہیں